पङखाके हवा तऽ ठीक यऽ लेकिन ओकर रङ्ग कनि लाल यऽ अगर काला रहितै तऽ जादा नीक रहितय आ ओ बांँकी सब किछु तऽ ठीक यऽ लेकिन ओकर ओ ने सुतैत कालमे बहुत आवाज करैए जाहिसँ कि सुतैमे दिक्कत होइए तऽ अगर ओ आवाज नहि कैरतियै तऽ नीक रहतियै ई